म्हाका तुमी धाडिल्ली आल्मार तितली बरी आवडूंक ना तीचो कलरूय बरो ना आनी उगडून पळयलें जाल्यार ते भितर खण धाकटुले आसा म्हाका जाय तशें सामान हांव तातूंत दवरपाक शकचें ना अशें म्हाका दिसता